काणकोणच्या अर्थ वेवस्थेक म्हत्वाचे कांय थळावे उद्योग म्हणल्यार आमचो शेती वेवसाय जेंतून खूबशे आमचे जे बांधव आसा जे काणकोण वासी आसात ते शेती वेवसायान शेती वेवसायाशी संलग्न आसात ते शेती वेवसाय करतात शेत पिकयतात भाजी पिकयतात फळभाज्यो पिकयतात तेंचे ते विक्री करतात आनी ते त्या हेतूंतल्यान आपलो दिसवडो चलयतात तशेच खूब मोठो जो युवा आसा यपवा वर्ग जो आसा काणकोणचो तो कामा निमतान उद्द्योगान म्हणजे कारखान्यान बीन काम करपाक निमतान ते सदांच मडगांव पणजे मेरेन किंवां ह्या सायडीन कारवार अशे शहरांनी ते कामाक वतात आनी आपलो म्हणजे जे कितें तेतूंतल्यान मेळटा तेतून आपलो घराबो चलयता पण एक आव्हान हांगा मेळटा आनीक तें म्हणजे सरकारी धोरण सरकारी धोरणाची कमतर्ता आसलेल्यान शेतीन जितलो विकास जावपा जाय तो गोंयान किंवां काणकोणान सुद्दां तो जाल्लो ना तरी आमचें शेतकार जो कितें आर्थीक तोटो जाता तो सोंसून म्हणटा तशें ते हे सगळे शेती करपाक आपले एक दायज म्हणोन समजून ते काणकोणकार शेती करतात तसोच आनी एक उद्द्योग जो अर्थ वेवस्थेक खूब मोठो तेको दिता तो म्हणल्यार पर्यटन ह्या पर्यटनान वावूरपी खूबशे जाण शॅक्स मागीर टॅक्सी चलोवपी अशें हे सगळें मागीर दुकानां आसतली वेगवेगळळे रेस्ट्रोरेन्ट आसतले अशें सगळे चलोवपी काणकोणकार ह्या सगळे वेवसायान खूब मोठो तेको ह्या काणकोणचे एकंदरीत आर्थीक उदरगतीत सादतात